आयचे हितून एक अंधश्रद्धा ही पयलींची ती आजुनूय आहा पयलीं म्हणटालीं काळोखांत अशें जाता चड भायर भोंव जायना अंधश्रद्धा ही खूब पयलीं साकून आहा हें एखादें वेळ पयलीं लायटी बी नाशिल्ल्यो उजवाडांत हाका भूत बादा बी जाता म्हणोन अशें घडटालें आनी घडटा म्हणटा आतां तें कांय आमकां सारकी खबर ना पूण पयलीं हेतू किदें आहलो हें वायटूय कित्या सांगताले तिनसांज जावचे पयलीं भुरग्यांनी बाळांनी आनी पयलीं लोक येतालो घरा येतालो तिनसांज जावं सात जावचे पयलीं घरा येवप देवाचें नामस्मरण करप कितें वायट उर्जा आसता ती आपल्या लागू जावचीना तिनसांज जाली म्हणटकीर भूत बादा बीन हें सगळें मेल्लीं गेल्लीं बी भायर खंय आमचीं भोंवता वायट उर्जा ती आमकां लागची न्हू म्हणून भुरग्यांक सुद्दां तिनसांजची रातची खंय तीं जाणटेली सांगप तिनसांज जावचे पयलीं खंय आमी सुद्दां खंय गेलीं जाल्यार भुरग्यांक घेवन तिनसांज जावचे पयलीं भितोर येयात आं घरा येयात आं तेज्या फाटल्यान आमकां राग येतालो म्हाका सुद्दां राग येतालो माय बी सांगता तेन्ना तेंचे फाटल्यान बरो हेतूय आसतालो किद्याक तिनसांज जाली म्हणटकीर थंड वेळाची वायट उर्जा आसता ती भुरग्यांक जावं आमकां सुद्दां आंगाक बळों शकता म्हणून भायर भोंवो नाका म्हणोन तिनसांज जावचे पयलीं घरां ये घरा येवन जे दिवो लावचो आनी देवाचें किदें स्त्रोत सूत्र बीन रातचें म्हणचें आनी थंड शितळ रावचें आनी पयलीं दिश्ट बी काडी दिश्ट बी हें अशें कांय ना ती एक आमची मनाची आं ताका पळयलेलो म्हणोन तेजे दिश्ट तूं थंय बरो उलयलेलो मरे म्हणून तुका दिश्ट जाली म्हणून तूं घरा कडेन येवन जोर येयलो तशें कांय आसना जोर बी आतां किदें चड अती काम गेलें जावं भुरगें अती चड बी खेळ्ळें जाल्यार उदकांत चड न्हालें भुरग्यांक न्हांवपाकूय वसोंक जायना अशें कांय ना तें तें सिजनांत तें तें करप आसता भुरग्यांकूय धाडचें आतां हो काळ बदलला आनी लायटी बी सगळ्याक उजवाड जाला पयलीं म्हणों भुतां बी लागता म्हणून तशें कांय ना आतां एकाचें खंयी जाता आसतलें सगळीं तो अंधश्रद्धा ही ना अंधश्रद्धाय बी आसा तितू आनी पयलीं कितें जातालें सगळें वारें सुत्र बी काळोख बी आसतालो तेंचें कांय करिना एक वेळ तीं लागों शकताली लागताली खंय पयलीं अशें आमी पयलीं मानी आतां तें कांय मानिना आनी आतां तशें कांय घडोना सद्या पयलीं घडटालें बी आसतलें हांव एक तितू एक इल्लोसो म्हाजें सांगता चलो म्हाजो तिनसांज वचनाका म्हणल्यार गेलो आनी तो फ्रेंडागेर गेलो थंय कोणा बरोबर स्कुटरीन गेलो आनी तो थंय पडलो पडलो आनी घर येयलो आमकां कांय खबर ना पडलो बी म्हणून आनी आपल्याक न्हीद येना गे म्हणपा लागलो राती कडेन म्हाका मगे तीन बावल्यो दिसता म्हणपा लागलो काळ्यो एक खरी खबर आं म्हाका काळी दोन तीन बावल्यो दिसताच गे म्हणून हांव म्हणटा बाबा बेश्टे रे तें म्हणून सांगले ताका ताका दोन तीन दीस इशकोला बी व्होरोना कंटिन्यू ताका जोर येवपा लागलो जोर येता म्हणोन मागीर आमी तेजी प्रसाद घेतलो मागीर सांगलें की तेज्या घरांत त्या चेड्याची आ आजी मेल्ली म्हणजे ती भुरगी जांवचे पयली मेल्ली खंय ती लोकां तिनसांज जाली म्हणटगीर ती वायट सगळी हें भोंवता न्ही ती ताका तो पडलो थंय ताका ती लागू जाली म्हणून ताका ती बायल आनी तिजे भुरगीं भुरगीं जाता आसतना मेल्ली बायल भुरगीं आनी कोण एक दिसो ताका बरोबर तें म्हाजे चेड्या दिसप ही अशी आजून सुद्दां जाता अंधश्रद्धा म्हण अंधश्रद्धा म्हाका ही सत्य घटना जाताय बी आजून सुद्दां हें घडटा मागीर आमी तें हें केलें आनी काडून उडयलें अशें जायनाय अशें कांय ना अंदश्रद्धा आसा पूण जंय पाळूं जाय थंय पाळूं जाय आमी सगळेच जाग्यार अंदश्रद्धा आसना आमी म्हणटा थंय वचनाका बाबा थंय गेलें अशें जाता अशें कांय ना थंय गेल्यार अमकेंच जाता अशें ना तितलें तेजे वेळा आनी काळाकूय खंय खंय गांठ पडटा जाता आनी हो राखणदार हो एक आसा तो सगळ्यांक राखता आसाय बी राखणदार हो सांखळे बी आमचो आसा सगळें आमकां भोंवता घुंवता थंय तो वायट उर्जे पासून आमची राखणूय करतात आनी ही आमी अंधश्रद्धा म्हणून ही पयलींच्या ती दिश्ट जाता तेका पळयल्यार थंय गेल्यार बाबा तुका तेजी दिश्ट जाली ही बीन आमी मनांतल्यान काडून उडोवंक जाय हें तशें कांय ना गाडी बी घेवन भोंवता आतां पळय एक्सिडेंट बी चड जाता हें बाबा भायर भोंवंक जायना थंय गेल्यार एक्सिडेंट जाता तशें मानूंक आमी गाडीय बरे भशेन सारकी आपलें लक्ष थंयच दवरून चलोवंक जाय आतां गाडयेचे एक्सिडेंट बी चड जाता म्हणून सांबाळून गाडी चलोवंक जायी मेळटा थंय भोंवों जायना भुरग्यांनी आनी पिवोन भिवोन गाडी चलोवंक जायना मागीर किदें किदें जालें जाल्यार दोश हो अंधश्रद्धाचेर दिता ना गे हांव थंय गेल्लो म्हणून म्हाका थंय जालें पूण हांव पिवोन गेल्लो आनी गाडी चलयतालो हें कोण सांगना हेंय आपल्या मनांतल्यान काडून उडोवंक जाय सगळें अंधश्रद्धाचेर दिवूंक जायना हांव म्हाजें कार्य करता तें हांव बरे भशेन करतलो किदें काम करतां तें बरे भशेन करतलो तितूंत वायटूय अंधश्रद्धा मागीर कांय येना आनी तें कांयच वायट जावपाकूय शकना हांव बरो आसल्यार आपल्याक कोण लागू जायना कांयच वायट शक्ती बीन लागू जावपा पावना